यहाँके कानून व्यवस्था ओतेक जादा ठीक नहि छै जितना ठीक होना चाही आओर कहीँ लड़ाइ झगड़ा भेलै थाना फोन भेलै तुरन्त यहाँसँ ऐक्शन लेना छै तुरन्त पहुँचना चाही फील्डपर लेकिन से फील्डपर नहि पहुँचै छै तब मारि पीट भए जाइ छै छीन छोड़ भए जाइ छै कोइ मोटरसाइकिल छीन लै छै रस्ता पेरा खूब लड़ाइ झगड़ा होइ छै मारि पीट भए गेल तब पुलिस थाना पहुँचै छै जेकि मारि पीट होना चाही अगर सूचना मिलय तऽ पहुँचना चाही ओतय से प्रशासन नहि पहुँचै छै लड़ाइ झगड़ा भेलै कोनो प्रशासन आबै छै केस अगर सही गलतके फैसला प्रशासन तुरन्त निपटारा करना चाही लेकिन निपटारा नहि करलक उलटा पुलटा लिखि कऽ बस एकर खिलाफ ओकर खिलाफ पैसा खाए कऽ बस केस आगू बढ़ाए देलक जकरा पैसा नहि छै बस आब जाह कोर्ट कचहरी करह इएह छै कानून व्यवस्था कानून व्यवस्थामे सुधार होना चाही सरकारकेँ ओहिपर ध्यान देना चाही सभसँ पहिला चीज कानून व्यवस्थामे जे छै सुधार होना चाही ई चीजमे गाँव घरमे मे पहुँचना चाही पुलिस पुलिस प्रशासन पहुँचना चाही हर गाँवमे हर चौकपर कमसँ कम एक गाँवमे प्रशासनके हर दिन एक राउंड लगाना चाही लेकिन नहि राउंड लगबै छै शहरमे तऽ चौक चौराहेपर प्रशासन रहै छै लेकिन गाँव घरमे प्रशासन नहि रहै छै यहाँ तक कि हर दिन जे एक बेर राउंड लगा लिए प्रशासन एक आध घण्टा बैठह गाँव घरमे घूमह तबे ने ओहो नहि करै छै प्रशासन

बस सरकारसँ अनुरोध छै कि प्रशासनके ध्यान कानून व्यवस्था ठीक होना चाही आँय इएह चीजके लिए इसभ जरूरी छै